बचपनके गुल्ली बचपनके खेल ओएह रहै गुल्ली डण्टा जकरा टाइर गुल्ली कहल जाइत छलै आओर फुटबाॅल गोली गोली जाहिमे की बहुत सा खेल रहै जैसे खेलैत खेलैत आदमी बहुत बहुत मतलब मन लगै आओर हार जीतमे बहुत आदमीकेँ मन होयकी कतेक हराउ कतेक जीत मतलब अपनेकेँ जीतू कतेक अगिलाके जे छै से दौड़ाउ मे जैसे गुल्ली डण्टामे जतेक जतेक गुल्लीके उड़ा उड़ाके जतेक दूर तक लऽ जाउ ततेक दूरतक लेके मतलब अगिलाके जे छै से कि मतलब खूब ओकरा दौड़ाउ खूब दौड़ाउ खूब दौड़ाउ आओर जे छै से खूब मतलब दौड़ऽ पड़ैया बड मन लगै बड्ड हंँ हँसी भी अबै आओर इएह फिर फ़ुटबाॅल छै कि मतलब फुटबाॅलमे भी फुटबॉलमे गोल करऽक लेल बहुत प्रआस करी आओर जे छै से कतेक गोल कऽ दिऔ कि मतलब अपन जे छै से रन जादा से जादा बनै आओर जे छै से कि गोल करैत रहू आओर बहुत अच्छा मन लगाओन खेल रहए आओर जे छै से गोल करऽ के बहुत मतलब आ बहुत बहुत रहए कि कि कतेक गोल करिते जाउ कि इस तरह से मतलब अच्छा रहए आओर जे छै से अएँ ओइसे हीँ गोली गोली गोली गोलीमे भी गोली गोली भी खेल रहए जे कि कतेक से कतेक मतलब गोली जित्तू इएह सब खेल रहए